हेलो मैं श्रीराम ड्राइवर एजेंसी वाले भईया से बात कर सकती हूँ मैं चंद्रशेखर वार्ड से सरोज बारंगी बोल रही हूँ मुझे पर्यटन के लिए आपसे कैब बुक कराना है क्योंकि मेरे पास चार लोग है जाने वाले तो चार लोगों के हिसाब से छोटी गाड़ी चाहिए आपके पास छोटी गाड़ी की सुविधा एवलेबल होगी तो आप मुझे बताइए और गाड़ी मुझे नई चाहिए ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए और नई गाड़ी के भी पूरे कागजात वगैरह कंप्लीट चाहिए क्योंकि भाई अपन पर्यटन में जा रहे हैं वहाँ अपने को कोई रोकथाम वाले नहीं चाहिए कोई पकड़ पकड़ के बैठा दे कहीं थाने में बंद कर दे ऐसे नहीं आपके पास पूरे कागजात एवलेबल चाहिए और फिर जाने जाने के साथ साथ कभी मेरे पास चार से यदि छ सदस्य हो गए तो उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मुझे उसकी भी जरूरत पड़ सकती है और जाते टाइम पे यदि रास्ते में कोई तीर्थ स्थल मिल गए तो मैं उन तीर्थ स्थलों का भी पर्यटन कर सकती हूँ ऐसा नहीं कि भई आप बस पचमढ़ी जाने के लिए आए हो तो आपको हम पचमढ़ी ले जाएँगे नहीं हम कहीं रोकेंगे नहीं ऐसा नहीं मतलब आपका जो चार्ज लगेगा आप लीजिए लेकिन हमको सारी सुविधा एवलेबल कराइए हम सारी जितने पर्यटन क्षेत्र मिलेंगे रास्ते में पूरे पर्यटन क्षेत्र में घूम के ही वापस आएँगे भले एक दिन ज़्यादा लगे उसका चार्ज आप ले लीजिए और गाड़ी अच्छी नई चाहिए पूरे कागजात कंप्लीट वाली